ٹیكنالوجی نے بزرگوں كی بہت زیادہ مدد كی ہے ہر لائن كے اندر مدد كی ہے ٹیكنالوجی نے بیچارے جو سن نہیں سكتے ان كے لیے بھی بہت اچھا ہے اور جو بیچارے دیكھ نہیں پاتے ان كے لیے بی بی مائی

بی مائی ایف ٹیكنالوجی كے ذریعے بچاروں كو اپنا جو بھی كچھ انہیں محسوس كرنا ہوتا ہے وہ كر سكتے ہیں اور ٹیكنالوجی تو ایسی چیز ہے كیا نام ہے تو بزرگوں كے بہت كام آئی ہے پہلے كیا ہوتا تھا بچارے جو لوگ پرانے بزرگ ہوتے تھے وہ ریڈیو كے پیچھے پڑے رہتے تھے كہ یار ریڈیو سے میں گانے سننے ہیں لیكن موبائل كے آنے كے بعد اس میں ٹیكنالوجی اتنی ساری آ چكی ہے كہ آرام سے بچارے وہ ایک بٹن دباتے ہیں اور سب كچھ پلے ہو جاتا ہے نہ انہیں بٹن گھمانا نہ كچھ كرنا بس انہیں انگوٹھا چلانا ہوتا ہے تو ٹیكنالوجی تو یہ چیز ہے اور دوسرے یہ ہے كہ پہلے كے زمانے میں سائیكلیں چلتی تھیں اب موٹرسائیكل آ گئی تو یہ بھی ایک بینیفٹ ہے ان كے لیے كہ بھائی بائیک ہے اسكوٹی ہے اتنی ساری چیزیں ہیں اپنے اسٹارٹ كرو اور چل دیئے نہیں تو پہلے كیا ہوتا تھا بچارے سائیكل ہوتی تھی اسے چلاتے رہتے تھے تھكتے تھكتے تھے وہ زیادہ تر لیكن آج كے دور میں ٹیكنالوجی اتنی آگے بڑھ چكی ہے كہ بزرگوں كے لیے بس اسكوٹی اسٹاٹ كرنی ہے اور اپنے چل دینا ہے